हून जियां पिच्छें कोरोना वायरस आया कोविड नाईनटीन ते एह्दे बिच बी रियासी डिस्ट्रिक्ट नै बहुत ई इक अच्छा रोल प्ले कीता इक मतलब हर इक्क मतलब जेह्ड़े बी बड्डे बड्डे मतलब हॉस्पिटल नारायणा श्रीमाता वैष्णो देवी मतलब उद्धर उनें लोकें आस्तै मतलब कोरोनटाईन करने आस्तै उ'नें हाल बनाया उ'नें रियासी बिच सब डिस्ट्रिक्ट श्रीमाता वैष्णो देवी हॉस्पिटल स्पेशलिटी सारें जनें बड़ा अच्छा जोगदान दित्ता बहुत अच्छी ही रियासी डिस्ट्रिक्ट हर चीज़ मतलब हर इक्क फेस्लिटी मरीज़ें गी मतलब पेशैंट गी दित्ती गेई ऐ ते बहुत बहुत थैंक यू सर रियासी डिस्ट्रिक्ट दा